हैलो नमस्ते आप ओला से बात कर रहे हैं मुझे रैडिंग के बारे में जानना है कौनसी रैडिंग कैब बुक करूँ क्योंकि मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया है कि दो नंबर वाली रैटिंग अच्छी रहती हे लेकिन मेरे दूसरे दोस्त ने बताया है कि पाँच नंबर वाली रैटिंग अच्छी रहती है तो में जानना चाहती हूँ कि कौनसी वाली अच्छी रहेगी दो नंबर वाली या पाँच नंबर वाली रेटिंग बुक करूँ आप मुझे बता सकते हैं क्योंकि मैं बहुत कन्फ़्यूज़ हूँ आपकी जो रैडिंग एक किलौमीटर के कितने रुपये रहते हैं आप मुझे बताओ क्योंकि मेरे दोस्त ने बताया है कि एक किलौमीटर का पन्द्रह रुपये सुना है आपने मुझे इतनी बत इतनी जानकारी दी उसके लिए धन्यवाद